ہاں میں نے گوگل پے استعمال کیا ہے اور مجھے جو ہے جہاں تک میں بتا سکتا ہوں مجھے تو اس سے آسانی فراہم ہوئی ہے بہت آسانی سے پیمنٹ ہو جاتے ہیں لیکن پہلے بڑا مشکل ہوتا تھا تو اس سے فائدہ ہی ہوا ہے مجھے کہ گوگل پے سے فوراً اسکین کرتے ہیں اور بآسانی سے پیمنٹ ہو جاتا ہے یا کسی سے لینا ہو پیمنٹ تو آسانی سے سارے کیو آر جو ہے نا یہ ایکسپٹ بھی کر لیتا ہے اور مجھے تو کسی طرح کی گوگل پے میں پریشانی ہوئی نہیں آج تک مجھے جہاں تک یاد ہے کہ مجھے سہولت ہی سہولت اس سے ہوئی ہے بہت آسانی فراہم ہوئی گوگل پے کے ذریعے چاہے وہ ریچارج کرنا ہو یا کسی چیز کا بھی کچھ بھی کرنا ہو تو اس سے جو ہے یا کسی کو پیسے بھیجنے ہوں یا بل پے کرنے ہوں بجلی بل وغیرہ ہو میں نے اس سے کیا ہے بہت آسانی سے ہو گیا ہے اس میں کسی طرح کی کوئی دقت نہیں آئی ہے مجھے تو آسانی فراہم ہوا ہے تو مجھے کوئی دقت یا اس سے بس سہولت ہی سہولت گوگل پے سے پیش آئی ہے بہت ہی اچھا ہے گوگل پے آدمی استعمال کرے اور بہت سیکیور بھی ہے بہت سی اس میں